म मुंहिंजे घर जे भरिसां हिकु सिंधी स्कूल आहे जंहिं में मां अक्सर वेंदी आहियां हुते अलॻि अलॻि कार्यक्रम थींदा रवंदा आहिनि हुतां जे बारे में मां ॿुधायां थी हुतां असां हुते असां सभेई गॾिजी वेंदा आहियूं ॿार नंढा नंढा नंढा वॾा ॿार उते प्रोग्राम कंदा आहिनि स्टेज ते सिंधी गाना ॻाईंदा आहिनि सिंधी गाननि ते नचंदा आहिनि सिंधी में आखाणी ॿुधाईंदा आहिनि सिंधी कविताऊं ॻाईंदा आहिनि ऐं ॿिया बि प्रोग्राम कंदा आहिनि सिंधी वेशभूषा पाए करे ॿार सिंधी भाषा ॿोलीअ में ॿोलंदा आहिनि स्कूल में प्रिंसिपल चेटीचंड जे बहिराणे जे बारे में जानकारी ॾींदा आहिनि ॿारनि खे ऐं अलॻि अलॻि मौक़े ते अलॻि अलॻि सिंधी कार्यक्रम थींदा रहंदा आहिनि जंहिं में असां सभेई गॾिजी वेंदा आहियूं